जी हाँ क्या आप स्वेग्गी से बात कर रहे हैं सर हाल ही में मैंने स्वेग्गी से खाने के लिए ऑर्डर किया था जिसको आपका डिलीवरी बॉय डिलीवर करने आया था सर उस डिलीवरी पार्टनर का व्यवहार बहुत ही ख़राब है मुझे उसकी विषय में शिकायत करनी है क्योंकि वह जब मेरे लिए ऑर्डर डिलीवर करने आया था तो उसने मुझसे अनुचित भाषा में बात की और मेरे से गलत शब्दों का प्रयोग कर के बोला वह जो इसकी मुझे आपसे शिकायत करनी है क्योंकि वह जो डिलीवरी बॉय है आपका वह बहुत गलत और असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए अभी वैसे कस्टुमर से यदि बात करेगा तो ये गलत है और उसने गुटखा खा रखा था जो कि बाहर उसके मुँह से निकल रहा था तो मैंने सिर्फ उससे इस विषय में बोला तो वह इसी पर मुझे गलत और खरी खोटी सुनाने लगा